फ्लूके जीन्स लेने रहियै बहुत अच्छा है ओकर कपड़ा भी बहुत अच्छा है लचीलापन पहिरेमे बहुत आरामदायक होइ छै ओ कपड़ा